بات جب ہندوستان میں آب و ہوا کی کی جاتی ہے تو یہاں کے مختلف حصوں میں مختلف آب و ہوا ہے جیسے کہ دیہات کے علاقوں میں عام طور پر آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگے گی اور گرمی سخت گرمی کم لگے گی کیوںکہ وہاں کی آب و ہوا میں گاڑیاں وغیرہ جو پولیشون ہوتا ہے اور جو دھوئیں وغیرہ کا پولیشون ہوتا ہے اس میں بڑی دقت آ جاتی ہے شہر میں اور وہاں کی آب و ہوا بہت صاف ستھری رہتی ہے گاؤں کے لوگ اسی لیے تندرست و توانا رہتے ہیں بمقابلے شہر کے لوگوں کے اور اس کے علاوہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹھنڈی آپ کو ملے گی اور اسی طریقے سے ساحلی علاقہ جو جو بھی ہیں وہاں پر بہت زیادہ آپ کو ٹھنڈ ملے گی لیکن ان سب کے باوجود اتراکھنڈ یا اتر پردیش کے مغربی اتر پردیش کا جو علاقہ ہے وہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ آدمی عام طور سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ آب و ہوا مختلف حصوں میں مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے